जी मुझे ढोलक बजाना बहोत पसंद है मैंने सीखा है बजाना और जहाँ भजन भक्ति कुछ भी ऐसा प्रोग्राम वगैरह होता है भगवान जी का जैसे भजन होते हैं तो हमहीं को बुलाते हैं हमीं से बजवाते हैं जी हमको हमने ढोलक सीखी थी बजाना ओर हमें बहुत पसंद है ढोलक बजाना हम अन्य जगहों पे जाते हैं तो हम ढोलक बजाते हैं जी और जैसे कोई त्योहार पावन गणेश जी दुर्गा जी रखी जाती हैं तो हमहीं आरती में भजन में हमीं को बुलाया जाता है ढोलक के लिए जी हाँ और और गाना वगैरह में भी भजन वगैरह में भी जी कहीं भी कुछ भी होता है प्रोग्राम भक्ति का तो हमीं को बुलाते हैं बजवाने के लिए जी हाँ हम हमारा प्रिय इस ढोलक है हम ढोलक सीखी है हमने और बजाते हैं